روایتی رقص ہماری ثقافت اور شناخت کی علامت ہوتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی وراثت ہے جسے نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے ان رقص کے ذریعے ہم اپنی تاریخ اور رسم و رواج کو زندہ رکھتے ہیں

تہواروں شادیوں اور میلوں میں یہ خوشی کا اظہار بنتا ہے روایتی رقص روایتی رقص میں مقامی لباس موسوقی موسیقی اور کہانیاں جڑی ہوتی ہیں اس سے نوجوانوں میں فخر اور وابستگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے اسے محفوظ نہ کیا تو یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا جدید دور میں بہت سی ثقافتی چیزیں مٹ رہی ہیں ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے رقص کے ذریعے مقامی ہنر مقامی ہنر مندوں کو روزگار بھی ملتا ہے رقص کے ذریعے مقامی ہنر مندوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہ سیا سیاحت کو بھی فروغ دے سکتا ہے اگر اسے پیشہ وارانہ انداز میں پیش کیا جائے اسکولوں اور کالجوں میں بھی روایتی رقص کو شامل کیا جانا چاہیے ویڈیوز تربیت اور ورکشاپس سے نئی نسل کو سکھایا جا سکتا ہے گاؤں میں باقاعدہ پروگرام اور مشاعرے ہونے چاہیے تاکہ اس فن کو اسٹیج ملے حکومت اور مقامی تنظیموں کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اس طرح ہماری دیہی ثقافت زندہ رہے گی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی